थाव आंनि अर्डारनि थाखाय रां होनाया जाफुंदोंना जाफुङाखै नाय थासारि नोंथाङा नोंथांनि जाग्रा अर्डारनि थाखाय रां होबाय नाथाय बे रां होनाया जाफुंदोंना जाफुङाखै बेखौ नोंथाङा रोखा नङा नोंथाङा बे एप एबा अवेबसाइटखौ खुलि आरो बे अर्डारनि थाखाय रां हरनाया जाफुंदोंना जाफुङाखै नाय